हमारे द्वारा मनाए जाने वाले साँस्कृतिक त्यौहार बहुत सारे हैं जैसे होली दिवाली रक्षाबंधन यह त्यौहार हम लोग मनाते हैं होली पर हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं दिवाली पर हम पटाखे जलाते हैं नये कपड़े बज़ार से लाते हैं खूब सारी मिठाइयाँ खरीद कर बज़ार से लाते हैं और घर पर भी बनाते हैं एक दूसरे के घर जाकर उन्हें त्यौहार के बारे में बताते हैं एक दूसरे के घर जाकर उन्हें विश करते हैं बहुत ज़्यादा मज़ा आता है दोस्तों के साथ खेलने कूदने में इस दिन पर पटाके जलाने में और मिठाइयाँ खाने में पकवान खाने में अलग अलग तरीके के व्यंजन बनते हैं इस दिन हमार घर त्यौहार जो होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं हमें क्योंकि इस दिन दिवाली के दिन अलग अलग तरीके की लाइटें देखने को मिलती हैं दिये जलते हैं पूजा होती है बहुत अलग अलग तरीके के व्यंजन खाने को मिलते हैं बहुत मज़ा आता है कपड़े खरीदते हैं हम नये बज़ार से अपने लिए अपने भाई बहनों के लिए हमें इस दिन पैसे भी मिलते हैं और हम इस दिन को पटाके जला के दिये जला के बहुत ज़्यादा खुशी से मनाते हैं रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन का त्यौहार होता है इस दिन हम राखी बांधते हैं भाई भेन एक दूसरे को और मिठाई खिलाकर इस त्यौहार को मनाते हैं